राजस्थान में शिक्षा की स्थिति का तो वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ क्योंकि राजस्थान की जो शिक्षा स्थिति हैं वो बहुत एक तरीके से देखा जाए तो बहुत अच्छी भी है और दूसरी तरीके से देखा जाए तो बहुत एग्ज़ाम को लेकर अगर मैं देखूँ तो एग्ज़ाम को लेकर बहुत सही नहीं है क्योंकि राजस्थान में जैसे बच्चों की अगर स्कूली शिक्षा की बात करूँ तो बारवीं तक बच्चों को बहुत अच्छे से स्कूली शिक्षा दी जाती है फ़्री ऑफ़ कॉश्ट दी जाती है कोई भी उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है ईवन कुछ कुछ स्कूलों में तो यूनिफ़ॉर्म भी फ़्री में दी जाती है और कोरोना के टाइम की अगर मैं बात करूँ तो कोरोना के टाइम में बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जाती थी उसके लिए काफ़ी बच्चे ऑनलाइन शिक्षा नहीं ले पाए क्योंकि उनके पास में एंड्रॉइड फ़ौन नहीं था और बिना एंड्रॉइड फ़ौन के ऑनलाइन क्लासें नहीं हो सकती थीं तो अभी गोरमेंट ने बहुत सारी स्कीम शुरू भी की है जिसके अंदर बौ उनको फ़्री ऑफ़ कॉश्ट फ़ोन दिया जाता है तो फ़ोन से ये भी हो गया की आज बच्चे ऑनलाइन अपना कोई भी जो भी उनका होमवर्क अधूरा रहता है तो उस पे वो व्हाट्सऐप पे टीचर डाल सकते हैं ताकि बच्चे स्टूडेंट अपना होमवर्क कम्प्लीट कर सकें और ऑनलाइन क्लासिज़ का आज वैसे बहुत ट्रेंड राजस्थान में बहुत बढ़ गया है क्योंकि दूर हम जा नहीं सकते तो दूर नहीं जा सकते तो थ्रू द ऑनलाइन हम क्लासें लेकर वो नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं